मार्शल आर्ट सबके सीखना चाही शरीरके लिये योगा बढ़िआँ छै ओकर और की योगा करना चाही सब सबसँ बढ़िआँ तऽ योगा करयके फायदा होइ छै शरीर पूरा स्वस्थ रहय छै रोज सुबह सुबह सुबह पहिले उठिके योगा करना योगा करियै योगा करयके बाद तब उ कनिटा पानि पीतय आओर कुछो करय तब बाहर जेतय घूमि फिरिके एतय हवा लागतय आओर हवा लागयके बाद योगा करय छै तऽ आओर बढ़िआँ रहय छै शरीर पूरा ओकर स्वस्थ रहय छै सबके करना चाहियै सब करयके लिये बहुत शरीर पूरा अथी रहय छै कोनो जल्दी दुखो नहि आबय छै या बड़े योगा करयके फायदा इएह होइ छै शरीर हमर स्वस्थ रहय छै ओ सब किछुके सबके योगा करना चाही योगा करयके बाद नीको लागय छै देखिओमे शरीर पूरा सूटेबल रहय छै तकर बाद नहि ककरो देखय छियै बड़की टाके पेट लागय छै ककरो हे एना रहय छै ओना रहय छै सबसँ पहिने योगा करियौ एक्सरसाइज करयसँ बढ़िआँ ओकर शरीरमे दम मिलय छै ताजगी मिलय छै वएह खाइयोमे खाना पीना अच्छासँ खाय छै तऽ बहुत बहुत बढ़िआँ तरहसँ रहय छै योगा करना बहुत जरूरी छै सब सब दुःख सँ बन्हिआ रोज सबेरे जागऽ आओर घूमय लऽ जा योगा करऽ एक्सरसाइज करऽ टाँगके करऽ या हाथके करऽ सब किछुके एक्सरसाइज करने से बढ़िआँ ओकर शरीरमे ताकतिओ आबय छै आओर देखैयोमे स्वस्थ रहय छै कोनो जल्दी बीमारी ओकरा देहमे नहि सेटिंग होइ छै योगा जे नहि करय छै जे आरामसँ सूतयके रहय छै हे कोन हम योगा करबऽ उ टाइम बान्हि दियौ की हँ हमरा अइ टाइममे करनाय छै हमरा एक्सरसाइज साँझके सुबह चारि अथी सुबह पाँच बजेके आओर शामके चारि बजेके बीचमे चारि बजेसँ चारि बजलय या हम कहाँ धूप रहय छै वएह पाँच बजलय हम योगा करय लए बैठ गेलियै अपनो करय छियै कोनो छोटा छोटा बच्चोंके सीखाबय छियै हे तू एना करऽ एक्सरसाइज कर बढ़िआँ होतौ तोरा बढ़िआँ होइ छौ तब अच्छा लगय छै योगो करयमे